जोंथ' बेरायनो लुगैयो बेरायनो न'आव न'आव थाबाय थानाय जायो नालाय जों खामानि मावै दाङै बाहेराफोराव एसे बेरायहैनो लुगैयो गोसो जायो गोजान गोजानाव जायगाफोरखौबो बांद्राय मिन्थिनाय जाया जेखौ नुयो एखमब्ला बेरायहैनो लुबैयो नायनो लुबैयो बिदिनो हाजोफ्राव आरो बिदिनो बरफफ्राव थांनो नायनो लुबैयो जों बिदिनो बेरायनोथ' जोङो मोजां मोनो बेरायनो लुबैयो जेनेबा थांनो लुबैयो गोजान गोजानाव बांसिनानो जायगाफोरखौ मिन्थिजोबा दा जोङो न'आवनो थाबाय थानाय जायो नालाय बेखायनो बेरायलाबायनो लुबैयो आरो गोसोआलाय बेरायनो लुबैयो नायनो लुबैयो जायगाफोर थांनो लुबैयो बिदिनो दैफोराव दै गिदिर गिदिर नुयोब्ला बेफोरावबो बेरायनायनो लुबैयो दैफोरखौबो नायनो लुबैयो थांनायनो लुबैयो आरो बेरायनो लुबैयो गोसोआ थांनायनो लुबैनाय जायो आरो बेरायहैनो गोजान गोजानाव बेरायनो लुबैयो गोजान गोजानाव थांनो लुबैयो बेरायनो लुबैयो जायगाखौ आं बारा मिन्थिथायलाङा मबाव बेरायनो जेखुनु जाया नायनो लुबैयो बेरायलाबायनो लुबैयो गोजान गोजानाव थांनो गोसो जायो आरो ज' आरामनो हाजोफोर बिदिनो दै दै आरो बे बरफ गुसु गुसु जायगाफोराव थांलाबायनो बेरायहैलाबायनो थांलाबायनो लुबैयो आरो